हां हां जी अच्छाअच्छा अच्छा इस बेल्ले कुत्थें पज़ाना ते अगर लब्भी गेआ तां ठीक ऐ अगर मिली 'आ तां में पज़ाई ओड़गा तुसेंगी हां अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा ठीक ऐ